وعلیکم السلام جی ہاں میں بیرون ملک اعلٰ تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں نے وہاں کے ایک یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے درخواست بھی دی ہے چونکہ مجھے بیرون ملک فیش ادا کرنی ہے ان آن لائن رجسٹریشن کرنی ہے اور وہاں اپنے روزمرہ ضروریات کے لیے رقم بھیجنی اور نکالنی ہے اس کے لیے پین کارڈ بہت ضروری ہے جی جی کچھ حد تک معلوم ہے لیکن مکمل طریقے جاننے کے لیے میں اپنے کالج کے مشیر سے مشورہ لوں گی پاسپورٹ داخلے کی تصدق شداخط بینک اسٹیٹمنٹ شناخط کارڈ اور والدین کی اجازت نامہ یہ تمام کاغذات بینک کو جمع کرانا ہوگا میں اپنی تعلیمی ارادے کے ساتھ رجسٹر بینک سے ہی کارڈ لینے کا ارادہ رکھتا رکھتی ہوں تاکہ عمل آسان ہو جی جی مصر سے بات کرنے سے مکمل رہنمائی ملتی ہے وہ صحیح طریقے درست دستاویزات اور درخوست کی کرروائی کی وضاحت کرتے ہیں اس سے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے